हम नवभारत टाइम से बोलते हैं हम लोग आजकल बहुत बहुत बहुत न्यूज़ सब चैनल आया है उसमें हम लोग को देश विदेश जितने भी कार्यक्रम है सब दिखाया जाता है हम लोग तो गृहस्थ हैं गृहस्थी करते हुए परिवार को चलाते हुए खेती बाड़ी करते हुए जो है हम लोग टाइम निकालकर इतने बाल बच्चे हैं दोस्त दोस्त ऊ के साथ मिलकर सामो बेरा में हम लोग नया चेलन नया चैनल का प्रयोग करते हैं और हम लोग जब भी जहाँ कहीं भी कोई घटना अपने आस पास में या देश विदेश में होता है कोई भी वाद विवाद होता है कोई आपसी घटना वाला जो भी है की किसी देश पर हमला होता है चाहे कहीं कहीं आतंकवादी जे वे जो होता है सब पर हम लोग मने बात विचार करके आची तरह से उसको सपरिवार के सात देखते सुनते हैं और उसको समझते हैं आजकल तो नया नया चैनल आ गया हम लोग पहले से पुराने चेनल में लगे हुए थे किन अब नया नया चैनल में इतना जानकारी ओह हुआ है कि हम लोग को टीवी रेडियो मोबाइल के जरिए बहुत सारा जानकारी होता है इसलिए हम लोग नया चैलन चैनल का प्रयोग करते हैं इससे हम लोग का बचाव और जो कि सभी लोग एक जगह बैठ कर इसका प्रयोग क करते हैं इसलिए हम इसी किसी और हम लोग जीविका परिवार है जीविका परिवार से हम लोग जुड़े हुए हैं इसमें हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है और बाल बच्चे को भी इसमें हम लोग मने सही जानकारी देते हैं जीविका है इससे एक मनुष्य समूह होता है उस उसी समूह गठबंधन होता है जी के जीविका का मतलब ई हुआ जो संगठन